समयके साथ मिथिला भाषामे एक चीजके अथी देखलहुँ जे मानि लिअऽ बचपनसँ हमहुँ सब तऽ रहलहुँ मिथिलेमे आ मैथिलीए बाजलहुँ किआकि पैदा जे चीज जतए होइ छै ओतुके भाषा आदमी पहिले पकड़ै छै तऽ हमसब मिथिलामे पैदा भेलहुँ मिथिलेमे रहलहुँ तऽ मिथिला ही बाजैत रहलहुँ लेकिन फेर पढ़ै लिखै ला जेना हम पटना गेलहुँ दिल्ली गेलहुँ तऽ पटना दिल्ली पटना तऽ कम लेकिन दिल्लीमे हिन्दीए जादा चलै छै तऽ हमसब हिन्दी सिखलहुँ हिन्दी तऽ विषये रहा हमरसबकेँ तऽ हिन्दी बाजैला अबिते रहा लेकिन हिन्दी बाजए लगलहुँ ओतऽ मतलब साल दू साल रहलहुँ हिन्दीके एक्सपीरिएंस भए गेल फेर गाँम एलाके बाद होइत छै की जे हम अगर हिन्दीमे बाजै छी ने तऽ लोककेँ होइत छै आदमी बहुत पढ़ल छै नहि अब ई बात ओकरा की पता छै की अपन जऽड़ जमीनसँ एलौहऽ तऽ हिन्दी बाजै छी हम एतए सब आदमी हमरा मैथिलिमे बात करि रहल यऽ आ हम हिन्दीमे बात करि रहल छी एहिसँ इएह होइत छै मतलब बदलाव आबि रहल छै हमरा मिथिला भाषामे जे अहाँ अपन कल्चर अपन भाषा अपन मतलब आचरण सबकिछुकेँ अहाँ बिसरल जा रहल अछि